ہیلو سر آپ سائبر کیفے سے بات کر رہیں آپ ای پی ایف او پورٹر پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس پر کیسے جائیں گے سر اور ہم نے جو لون کی درخواست دی تھی اس کو ٹریک کرنا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے ابھی تک وہ کہاں تک پہنچا کب تک آ جائے گا اس کے بارے میں کچھ بتائیں سر کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں مجھے اور اگر آپ سے نہیں ہو سکتا ہے سر آپ مجھے وہ نمبر دے دیجیے جس سے میں ٹریک کر سکوں کہ میرا لون کہاں تک پہنچا اور کہاں تک نہیں پہنچا اور اس سے مجھے بھی آسانی ہوگی سر اور آپ کو بھی آسانی ہوگی لہٰذا آپ ایک کام کرئیے آپ نمبر ہی مجھے فراہم کر دیجیے جس سے میں اپنے لون تک پہنچ سکوں کہ کہاں تک پہنچا